मुझे ज़्यादातर खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल बहुत पसंद है जैसे कि क्रिकेट हॉकी फ़ुटबॉल बॉलीबॉल ये सब क्योंकि उन सब खेलों के दौरान हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उसके अलावा जो भी स्ट्रेटजी वाला खेल होता है जैसे कि चेस ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उस से हम को दिमाग़ लगाना पड़ता है और आगे पीछे सोच के बहुत कुछ सोच के इसको खेलना पड़ता है इसके दौरान हमारे दिमाग़ की सोचने की क्षमता बढ़ती है और बहुत कुछ आगे सोचने का मौक़ा भी मिलता है